सबसँ विकासके लेल तऽ दरभङ्गा जिलामे सबसँ प्रदूषण जतेक खराब चलि रहल छै प्रदूषणसँ तऽ बहुत खराब चलि रहल छै समयपर एखन जेना गाड़ी बहुत जगह ट्रेन नहि छै ट्रेनके असुविधा छै एहिठामसँ धुनि लागल रहे छै लोक पहुँच बस टाइमपर जाइ नहि छै गाड़ी छुटि जाइ छै दरभङ्गा पहुँचैत पहुँचैत एहिठामके लोकके एहिसब सब समस्यासँ बड़ दिक्कत भऽ रहल छै समयपर गाड़ी नहि अबै छै समयपर एखन प्रदूषण से खराब चलि रहल छै एहिसँ सब असुविधे असुविधा भऽ रहल छै रोड बनलै तऽ गाड़ी नहि गाड़ी बनलै तऽ रोड नहि ईसब बहुत तकलीफ छै एखनो गामघरमे सर सफाइ गन्दगी बेसी रहै छै एहिसबसँ बिमारी फैलै छै एहि लऽ कऽ कमसँ कम एकर बेबस्था होइके चाही कि एयरपोर्ट एहिसँ नीक बनैके चाही कि ओहिठाम एखन उड़ान कतेक रद्द भऽ रहल छै लोक हैरान भऽ रहल अइ टिकट एक महिना पहिनेसँ कटेने रहैए मगर मौसमके हिसाबसँ एयरपोर्टके हवाइअड्डा ओ कैन्सिल भऽ जाइ छै ताहि दुआरे लोक परेशानी भऽ जाइए एहिसबके सुविधा भेनाइ जरूरी छै